अह नोंथाङा आमरेन बर' आह फट'ग्राफारमोन ना औ औ औ अह बसुमतारी ना आह आह नैबे आंनिनो जों जोंहा सासे आदानि हाबा दंमोन न'आवनो अह बेयाव फट'सुट खालामनो नांगौमोन केमेरा नोंथाङा फट'ग्राफारमोन जायगाया नैबे आह लोकि बाजाराव नैबे लोखि बाजारनि नोरैहाय नै साइट सोनाब साइटथिंजाय मोनसे गामि गैया होमबा औ औ औ औ अह औ औ ओं अह बेहायनो आमफ्राइ हाबाया माबायाव फेब्रुवारीनि पाच तारिक आह बे खालि हागोन ना आदाया हागोन ना अह अह डकुमेनटारि खालामनोसै ओरैनो

औ औ औ औ औ आमफ्राइ एसे खमाव हाया होमब्ला डखुमेनटारियाव

औ औ औ औ औ बे खालिथ' होनबा जाखागोन ना होनबा फिक्स ना होमबा दो थांनाय समावथ' ओरैनो सा सानै जागोन खेबनाया नाङा होनबा रिसिबसनावबो सानसेखौनो माबा खालि हाब पार्स्ट खालि पार्स्ट खेबखालि मोनाब्लिनिफ्राइ जेनेबा खैना लाबोगोन नालाय अह खैना लाबोनाय मोनायाव खेबनांबाय बिनि उनाव अखानायै आरो रिसिबशनाव आरो खेबनांगोन आह आह अह होनबा ए खालि हागोन ना अह एखौ टेन थाउजेननि एसे बाराबो मिलायनोसैना आरो ना औ दे होनब्ला औ दे दे होमब्ला ना दे दे आह